बागवानी ओना हम खेतीबाड़ीसँ जुड़ल आदमी छी तऽ हमरा हरा हरियाली आस पास जे छै बाग बगीचा देखबाक बहुत शौक अछि जे आस पासके जे छै वातावरण यदि साफ सुथरा पूरा हरा हरा रहै छै तऽ हमरा जे छै ओहिसँ काफी मन प्रफुल्लित रहैत रहैत अछि आओर ओना जे छै हम आस पासमे जे छै फूल वगैरह जे छै खास करिकऽ ओहिमे गुलाबक पौधा आओर ओ गेन्दा आओर या अन्य कोनो भी फूल जे छै लगबै छी जकर खुशबूसँ आस पास एकदम गमागम रहैत अछि आओर आस पासमे हम जादा सँ जादा तुलसीके पौधा लगबै छी ताकि ओहिके गमकसँ हमर जे छै आस पासके वातावरण अलगे माहौल बनेने रहैयै आओर एकर जे छै एँ शुरुहेसँ हमर पिताजीके रहनि जे बागवानी करी या ओत्ते जे छै से अबियै अपना बाड़ी बाड़ी झाड़ी छन्हि तऽ ओहिमे जे छै साग सब्जी उगाबैके सेहो एकदम बढ़िआँ रुचि रहै छै जे समय रहितै जही समयमे औतै मार्केटमे काफी महग सब्जी मिलै छै तरकारी सभ काफी महग रहै छै रहैयै ओहिसँ जे छै अपन बाड़ीके सब्जी खेलाके आनन्दे किछु आर रहैयै जे जाहि समयमे अपन गामक कोबी जे छै एक सए टके किलो आओर वएह कोबी जे छै हम अपना बाड़ीसँ उपजाके खाइ छी तऽ ओहिसँ काफी मन आनन्दित रहैयै